अॼुकल्ह रंधिणे में हर हिकु माण्हू खे प्रेशर कूकर ऐं स्लो कूकर जी आवश्यक्ता पवंदी आहे हीउ असां औरतुनि लाइ ॾाढो सुठो आहे हिन असां औरतुनि जो ॾाढो कमु आसान करे छॾियो आहे जेका दालि पहिरियों असां सिपरीअ कढ़ाई में ठाहींदा हुआसीं हुन खे आराम सां पंजवीह टीह मिनट लॻंदा हुआ ऐं हाणे असां हिन खे प्रेशर कूकर में था ठाहियूं त हीउ पंद्रहं वीह मिंट में आराम सां तयार थी वेंदी आहे कमु करण वारी महिलायूं असां जहिड़ियूं इन्हनि असां सभिनी लाइ हीउ ॾाढो किफ़ायती ऐं ॾाढो ई आसानु आहे इन ते कमु करण ऐं हिन में वक़्त जी बि ॾाढी बचत थींदी आहे जेतिरा हिन जा फ़ाइदा आहिनि हुन सां गॾु हिन जो नुक़सान बि आहे छाकाणि त हिन में जेका प्रोटीन्स या मिनरल्स थींदा आहिनि उहे सभु नष्ट थी वेंदा आहिनि घणे बारे त हिन करे असां हिन खे जेतिरो थी सघे होतिरो कमु अगरि हिन खे असां जेतिरो कमु यूज़ में आणियूं त उहो ई सुठो आहे